आइ तक हमरा आरके कानूनके अथी नहि लागइए भगवानके दुआ करैत छी कि हमरा सभके लागबो नहि करय केस मुकदमा बहुत खराब चीज छै केस मुकदमामे की छै पुलिसके बुलाबू ओकर बाद वकीलके पास जाउ ओतऽ जेबय एतऽ जेबय फेरो ओकरा मुखियाके बुलाबू सरपञ्चके बोलाबू ई सभ मुकदमा करयमे बहुत टेंसन बहुत दिक्कत भए जाइ छै हमसभ जे छियै ने एना काम ठीक नहि होइ छै भगवानके दुआ करय छी ई सभ काम नहि लफड़ा लगना चाही केस मुकदमा दुनिआँमे सभसँ खराब चीज छै ई सभचीजसँ हम दूर रहय लए चाहय छियै भगवानसँ दुआ करय छी ई सभ काम नहि हुवै जकरा सभके भइयो जाइ छै ने बहुत दिक्कत होइ छै उ सभके दौड़य पड़य छै कहीं उहाँ कभी उ थाना कभी उ कोर्ट कभी उ कोर्ट ई सभ बहुत नाजायज काम छै बहुत पैसा सभ बरबाद भए जाइ छै ई सभ सभ ई सभ बहुत गलत बात छियै कभी भी आदमीके लड़ाइ झगड़ा नहि करना चाही लड़ाइ झगड़ा करयसँ बहुत आदमीके परेशानी हइ छै आओर आदमी सभ नहि बुझय छै आइ काल्हिके युगमे जेतना होइ छै पैसा तैसा लगाय दै छै पर उ सभ काम बहुत गलत छियै नहि करना चाही उ सभ दौड़ बाही सभसँ टेंसन फ्री रहना चाही खाना पीना